भारतीय अर्थव्यवस्थाके विकासके वृद्धि बहुत प्रकार से होइत अछि जेना बैंकिंग इन्टरनेट आ इन्टरनेट डिजिटल मार्केटिंग भए गेल आ जेना ऑनलाइन बिजनेस भए गेल हर जगह अर्थव्यवस्थाके लए कऽ बहुत जादा ही आगाँ बढ़बा गेल यऽ अर्थव्यवस्था पहिलेसँ बहुत नीक अछि एहि दुआरे कियाकि अभी इन्टरनेट इन्टरनेट बहुत जादा ही युज होइत अछि ओहिमे जीएसटी लागू हर चीजमे जीएसटीके लागू कर देल गेल अछि जीएसटी हमरा लोगक बहुत जादा ही उपयोग यऽ हर चीजमे जीएसटीके लागूके वजहसँ अर्थव्यवस्था बहुत ही नीक भए गेल अछि जेना ऑनलाइन बिजनेसमे भी जीएसटी बहुत जादा युज भए गेल आ ऑनलाइन पेमेन्ट करै छी ओहोमे हमरा सभके जीएसटी कटैया सभक जीएसटी कटैया जीएसटी एहन एहन अभीके लिए बहुत जादा ही जरुरत यऽ और बैंकिंग बैंकिंगके सुविधा इन्टरनेटके सुविधा डिजिटल बहुत जादा ही मार्किटमे फैल गेल यऽ ओहि वजहसँ हमर अर्थ अपन सबके अर्थव्यवस्था बड़ नीक ला बड़ नीक यऽ